खुले में शौच जाने की बात करें तो हमेशा से ही और बहुत दिनों से भी बहुत सालों से भी गाँव में शौच खुले में ही जाया करते है अभी कुछ दिनों या फिर कुछ सालों के परिवर्तन से ही घर में शौचालय बन पा रहे हैं पहले तो बुजुर्ग इस बात को अपवित्र मानना चाहते थे कि हमारे घर में शौचालय ना हो खुले में ही शौच के लिए जाया करें खुले में शौच जाने के बहुत नुकसान भी हैं जैसे कई बार जैसे ठंडी में बरसात में गर्मी में कभी भी किसी भी इंसान को सोच जाना पड़ सकता है इसमें जैसे कभी सांप का डर रहता है बिच्छू का रहता है और बहुत से जंगली जानवर का भी डर रहता है जैसे सुअर घूमते रहते है कभी किसी को मारने का डर और बरसात पानी में जैसे ज़्यादा पानी आए तो भी कई बाढ़ आ जाए तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए अच्छा होगा कि जैसे सभी लोग अपने घर पर शौचालय का उपयोग करें उसका इस्तेमाल करें खुले में शौच जाने के बहुत नुक्सान भी है जैसे कि और तरीके से बोला जाए तो ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और जैसे बहुत से सामाजिक तत्वों का जैसे अगर कोई महिलाएँ शौच जा रही हैं तो उस पर बहुत सारे जैसे पुरुष लोग उस पर हस्तक्षेप करे उनकी हँसी मज़ाक उड़ाए और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत नुक्सान भी होते हे इसलिए नहीं जाया करें